ह्या दिसांनी भुरगीं खेळटात ते कांय नवे खेळ म्हणल्यार धरच्यांनी शिवाजी म्हणटात एक दोन तीन चार मागीर तांचो ग्रुप करून रावप दोंगर आनी उदक बँडमिंटन टेबल टेनीस